हैलो रेता भेजाई ओड़गे अज्ज जां नेईं इद्धर कम्म रुकी गेदा साढ़ा ते मैड़म प्रॉब्लम पिच्छूं में दिक्खनी इद्धर सुक्की ध्याड़ी लेई जानी मिस्तरी नै अ नेईं मैडम जी इत्थें कम्म रूके दा मिस्तरी दी सुक्की तन्खाह् चढ़ा दी सुक्की ध्याड़ी चढ़ा दी होनी ते में कुत्थुआं देने इन्ने पैसे नेईं मैडम जी एह् निं ऐ तुस जल्दी जल्दी करो तुस जित्थें मरजी ते असेंगी निं पता इत्थें कम्म रुके दे में कुत्थुं देने पैसे त्रै दिन होये कम्म रूके दे मैडम जी नेईं मैडम जी तुस साढ़ी मजबूरी निं समझा दे ऐ ते हून तुस समझा दे नना मेरी गल्ल हून तुस दिक्खो मिस्तपरी दी सुक्की ध्याड़ी चढ़ा दी नी अज्ज बी छड़ी ते कल्ल बी चढ़ी जानी ते हून में केह् करां आपूं गै सनाओ दस्स पंदरां दिन कम्म ऐ फिर में बाहरै ई जाना फिर नेईं मैडम जी कुछ करो जल्दी करो जरूरी रेता जरूरी चाहिदा ऐ मैडम जी इक्क दौ दिन नेईं जल्दी अज्ज दी ध्याड़ी गेई अद्धे बिच रोकी ओड़ना कल्ल ते स्टार्ट कराना निं कम्म जां अज्ज शामीं भेजाई ओड़ो जियां मर्जी नेईं मैडम जी जियां मर्जी शामीं जरूरी ऐ आं चलो कोई निं सनाई ओड़ेओ शामीं फोन करियै नेईं तां कुदै होर दिक्खनै आं चलो ठीक